ہاں جب ہم یا ہماری امی یا ہماری بہنیں گھر میں کھانا بناتی ہیں تو وہ کچھ باتوں کا دھیان رکھتی ہیں کہ جیسے کہ سیلینڈر کہیں سے لیکیج تو نہیں ہو رہا یا سلینڈر کا جو پائپ ہے وہ کہیں سے لیکیج تو نہیں ہو رہا جس میں آگ لگنے کے چانس ہو سکتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور دوسری بات سلینڈر جو ہے وہ چولہے سے کافی دور مقدار پہ ہونا چاہیے تاکہ چولہے کی آگ سلینڈر کے قریب نہ ہو اس سے سلینڈر پھٹنے کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اور ہمارے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے